हिकु राज्य जी संस्कृति कहिड़ी आहे ऐं हुन राज्य में कहिड़ियूं विविधिताऊं आहिनि इहो ॼाणण लाइ पहिरीं त हुन राज्य जी आदिवासी गांवनि में वञिणो पवंदो ताकी हुते जो खाइण पीअण ॻाल्हाइण जो तरीक़ो ऐं हुते जा रीती रवाज समुझणा पवंदा ऐं ऐं हिन खां सवाइ उते जे गांवनि में वञी माण्हुनि सां मिली हुन राज्य जी इस्थति छा आहे हो पतो करिणो पवंदो ऐं हुन राज्य जी राजा महाराजाउनि जे वक़्त जी संस्कृती जी ॼाण लाइ हुन राज्य जे क़िले बाउड़ियुनि महिलनि जो भ्रमण करिणो पवंदो आहे हुते जे संग्रहालय वञिणो पवंदो हिन राज्य में कहिड़ा त रीति रवाज आहिनि ऐं कहिड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान कंदा आहिनि हिनजी ॼाण ॿुढे बुज़ुर्गनि खां पवंदी आहे हिते कहिड़े लोक देवता ऐं लोक देवीअ खे पूॼंदा आहिनि ऐं कहिड़ा मंदर टिकाणा आहिनि सभिनी जी ॼाण लाइ हिकु पर्यटक वांगुरु घुमिणो पवंदो आहे